میرے خیال میں بائک چلانے سے لوگوں کی زندگیوں اور کمیونٹیز پر کئی طریقوں سے گہرا مثبت اثر پڑ سکتا ہے جیسے صحت اور تندرستی کے لحاظ سے یعنی بائک چلانے سے جسمانی تندرستی ذہنی تندرستی جو ہے یہ بڑھتی ہے اور تناؤ کم ہوتا ہے اسی طریقے سے ماحولیاتی فائدہ بائکنگ جو ہے وہ نقل و حمل کا ایک ماحول دوست طریقہ ہے کاربن فٹ پرنٹ کو کم کرتا ہے اور پائیداری کو فروغ دیتا ہے اسی طرح کمیونٹی کی تعمیر بائک چلانے کے ایونٹس گروپس اور کلب لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور سماجی روابط اور تعلق کے احساس کو فروغ دیتے ہیں اسی طرح سے اقتصادی فوائد بائکنگ سیاحت معیشتوں کو فروغ دے سکتی ہے اور چھوٹے کاروباروں کی مدد کر سکتی ہے اسی طرح سے ذاتی ترقی بھی ایک مثبت پہلو ہے یعنی بائک چلانا افراد کو چیلنج کرتا ہے کہ وہ اپنی حدود کو آگے بڑھائیں اعتماد پیدا کریں اور لچک پیدا کریں اسی طریقے سے ہندوستان کی ثقافت اور اس کی خطوں کے بارے میں جانکاری کئی سارے ڈیٹا سے مجھے ہوتی ہیں جس میں ہندوستان کی متنوع ثقافتوں رسم و رواج اور خطوں کے بارے میں معلومات شامل ہوتی ہیں اور خاص کر علاقائی پکوان اور روایتی پکوان سے تیوہار اور تقریبات کے ذریعے مقامی رسم و رواج اور روایات کے ذریعے سے مجھے وہاں کی ثقافت کے بارے میں جاننے کو ملتا ہے تاریخی نشانات اور ثقافتی ورثے کے مقامات اسی طرح علاقائی زبانیں اور بولیاں یہ ساری چیزیں ہیں ہندوستان کی ثقافت میں اور ان کی اس ثقافت کو اور وہاں کی اس خطوں کے بارے میں جو مجھے جن طریقوں سے علم ہوتا ہے وہ اس طریقے سے کہ میں مختلف ذرائع سے کتابیں مضامین اور سوشل میڈیا کے پلیٹفام سے مجھے علم ہوتا ہے اسی طریقے سے جو علم اور تجربات کا جو لوگ اپنا اشتراک کرتے ہیں جو ماہرین ہیں پرجوش افراد ان سے مجھے ان ساری چیزوں کو سیکھنے کو کا موقع ملتا ہیں جانکاری ہوتی ہے اس طرح سے مجھے